मां भगवान गंगवाणी आदिपुर मां ॻाल्हाए रहियो आहियां ऐं मां हिनखां पहिरियों अंजार में रहंदो हुयुसि त मुंहिंजो अंजार खां शिफ़्ट थी मां हीअंर आदिपुर आयो आहियां त महिरबानी करे मुंहिजो जेको गैस कनेक्शन हुई हुई अंजार में हूअ ट्रांस्फ़र करण जी एप्लीकेशन मां आदिपुर में ॾियण चाहियां थो तव्हांखे ऐं उनजी आई डी ऐं डिलेवरी आई डी ऐं कंजूमर नम्बर बि मां तव्हांखे ॾियां थो उनजी कापी एन ओ सी तंहिं करे तव्हां हूअ मुंहिंजे नाले गांधीधाम में ऐं गांधीधाम में आदिपुर जे नाले सां ट्रांस्फ़र कंदा ऐं मां उनमें पंहिंजो नयो पतो बि ॾिनो आहे त महिरबानी करे मूंखे अॻिए हली करे अॻितां हली करे मुंजी सिलेंडर जी नए एड्रेस ते मेहरबानी करे डिलेवरी कंदा त शुक्रगुजार रहंदुसि